जय झूलेलाल तव्हां शिव शक्ती होटल जा मेनेजर था ॻाल्हायो मां दिया थी ॻाल्हायां मां तव्हांखे जेको ऑडर ॾिनो हुयो खाधे जो तव्हांजो माण्हू अची करे घर ॾेई वियो आहे खाधो असां उहो खोले ॾिठोसीं असांजो ऑडर उहो कोन्हे तव्हां शायद ग़लतीअ सां ॿिए जो ऑडर असांखे मोकिलियो अथव तव्हां महिरबानी करे असां जेको तव्हांखे ऑडर लिखायो आहे उहो असांजे घर जल्दि सां जल्दि मोकिलियो जय झूलेलाल